बैंक जाइ छियै ने तऽ कहै छै की जब सबकिछु फार्म तारम भरि दै छियै आ जब कहै छियै कि सर देतै ने हमरा टाकाके इमरजेंसी पड़ि गेलै कतनो इमरजेंसी पड़ि जाइ छै जब टका मँगै छियै कहै छै लिंके नहि छै अभी मशीने काम नहि करि रहल छै अभी लाइने नहि छै अभी टका नहि देबै आब लाइनमे खरा रहऽ भरि दिन भूखल पियासल बैंको जाइमे लोकके ढेरी हाबी जाबिये आब ओ टको निकाललियै आब देलकै चाइरे बजे टका निकालतै चारि बजे लोक लेडीज भए कऽ केना लागतै कतौ छीन लेतै तब ओहो डर होइ छै लेकिन सरकारके एना तऽ नहि करना चाही बैंकोमे तऽ एना नहि करना चाही कि हँ लेडीजके लेकिन पहिले देखना चाही कि ने लेडीज आखरी औरतके बहुत डर छै औरतके देखना चाही बैंक जाइ छियै तऽ लिंक लिंक अयलै तऽ पहिले लेडीजे देखतै नहि बैंकमे ई कहानी छै कि नहि लिंके नहि छै पहिले आधारे कार्डमे अथी खराब छैन हे भेलन उ भेलन लेकिन नै दै छै देखै लऽ